हैलो जी जी तो बताइए उसमें क्या परेशानी आ रही है अच्छा तो यह कब तक करना है तो आज तो मैं आ नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बाहर हूँ मैं समझ रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बाहर हूँ कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं आ जाऊँ मैम मैं यह बता अब मैं ठीक है मैं कोशिश करती हूँ आने की नहीं आ पाऊँगी तो मैं किसी को भेज दूँगी जो मेरी कंपनी में है मै मैं साढ़े नौ समथिंग में पक्का तो नहीं है मैं आने की कोशिश ज़रूर करूँगी यदि मैं नहीं आऊँगी तो आपको बात दूँगी काल करके ठीक है नहीं तो आप हो सके तो किसी दूसरे से करा लीजिए अच्छा लेकिन क्या है ना मैं बाहर गई हूँ इसलिए थोड़ी इसलिए बोल रहे थे आपसे यदि एक बोर्ड है तो एक हज़ार समथिंग में हो जाएगा वह आप तो देख ही रहे होंगे कि कितनी महँगाई चल रही है तो उस हिसाब से एक हज़ार बोला है लेकिन इतनी तो लगेगी ना क्योंकि हमें भी उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए आठ सौ तक ठीक है आठ सौ तक चलेगा लेकिन आठ सौ से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें भी तो कुछ होना चाहिए फ़ायदा ओके ठीक है ठीक है